ओ अहाँ ट्रेवलिन्ग एजेन्सीसँ बाजि रहल छी कि ओ तऽ हमरा कनि पटना जएबाक रहै तऽ पटनाके लेल ओ गाड़ीके चाही हमरा तऽ हँ तऽ ओकर रेट कि छै ट्रेवलिन्ग ए एजेन्सीसँ जएबै पटना तऽ ओकर तऽ कि रेट छै गाड़ीके पटना जाइके दस हजार एक पीठके एतेक तऽ नहि छै पटनाके तऽ कोना लेकिन पटनाके तऽ पटनाके एतेक नहि छै ई गाड़ीके आओर दरभङ्गाके कोना कि दरभङ्गाके दरभङ्गाके एतऽसँ पाँच छओ हजारमे हँ तऽ बहुत भाड़ा अहाँ कहि रहल छिए तऽ किछु एहन अथी कऽ कऽ नहि हेतै कि जे छै से काज अथी भऽ जएतै से बहुत तरहके छै भाड़ा बहुत कहि रहल छिए अहाँ

से तऽ हम नहि ने हम हमर गाड़ी तऽ नहि ने छी गाड़ी तऽ अहाँके छी अहाँ ने कहबै लेकिन हम तऽ ट्रेवलिन्ग एजेन्सी हम अहीँटाके नम्बर हमरा पास यऽ अदरके नहि छै तऽ हम एहिसँ एहन अहाँ लगमे तऽ बहुत सारा गाड़ी अछि बहुत स्कॉर्पिओ अइ तकर बाद कि कहै छै स्विफ्ट अइ मारुति सुजुकी अइ मारुति अइ कारेमे बहुत तरहके एहन छै तऽ सब गाड़ी कि होइ छै कि रेट अलग अलग रहै छै स्कॉर्पिओके अलग रहै छै सुजुकीके अलग रहै छै कारके अलग रहै छै एनाहि सब गाड़ीके अलग अलग रेट रहै छै तऽ मारुतिके कि मारुति गाड़ी ओकर कि रेट रहतै हँ कतेक दऽ देबै से तऽ अहीँ ने कहब ओ तऽ हमरा तऽ नहि पता ओकर रेट तऽ हम नहि कहि सकै छी

आओर स्कॉर्पिओके स्कॉ का स्कॉर्पिओके स्का स्कॉर्पिओके कतेक रेट छै पटनाके हँ हँ पटनाके आओर एकटा स्विफ्ट स्विफ्ट एकटा कार अबै छै तकर ओकर सबके रेट सात हजारमे सात हजार बहुत कनि अस कनि किछु कम कऽ दिऔ पाँचपर नहि जएबै हूँ

ठीक छै बेसीके कम तम कऽ दिऔ ठीक ठीक छै तऽ